मधुबनीमे ओना तऽ बहुत जगह घुमै वाला जगह छै लेकिन हम बिदेश्वर स्थानके बारेमे कहऽ चाहलौं हन जे बिदेश्वर बिदेश्वर बाबा कऽ बहुत जगह नाम सुनै छियै बहुत प्रसिद्ध छथिन ओ जाहि पर हुनकर ओतऽ शिवलिंग छनि आओर भगवान सब छथिन बहुत मेला लागै छै ओतऽ फूल सब सेहो बिकाइ छै आ पोखरि छै पोखरिसँ जल अनलहुॅं आ बहुत ओना हुनकर चारूकात दुकाने दुकान छै जहिया जाउ ओतऽ बेसी मेले रहल ओतऽ बहुत भीड़ रहल तऽ जतऽ ततऽ हम बिदेश्वर बाबाके नाम सुनने छलियनि बहुत प्रसिद्ध जतऽ ततऽ प्रसिद्ध छथिन तऽ हमहूँ कहलियै हमहूँ जाय घुमै के लेल बिदेश्वर स्थान तऽ गेलौं तऽ बहुत बहुत बहुत नीकसँ पूजा केलहुॅं लोक दूर दूरसँ एलै तऽ ओहो ओहो देखलहुॅं हुनको सबसँ मिललहुॅं आ पूजो केलहुॅं तऽ बहुत खुशी भेटल हमरो शांति भेटल जे पूजा केलहुॅं नीक लागल